हैलो हंजी हां जी हां अच्छा ते तुस इक कम्म करो नी

परमंडल शिव टैंपल ते बाड़ नंबर दो ते उत्थें साढ़े हस्पताल ऐ